हैल्लो हैल्लो राजक राजकुमार होर बोल्ला दे भला जना जनाब जनाब मानसर दा बोल्ला दे अच्छा जनाब थुआढ़ा बोटियें दा अपना कम्म ऐ भला ओह् सर मैं ऐक्चुअली मैं ना कठुऐ रौह्ने आह्ला ते अस मैं सो इक फैमली दस बारां बंदे हे ते अस सोचा दे हे चलो मानसर ट्रिप करगे ते मैं कन्फर्म करना थोआड़े कोला कि बोट शोट दा केह् रेट शेट होंदा किन्ने बंदे बौह्ंदे न केह् स्हाब ऐ अच्छा इक घंटे दा दो सौ रपेआ कोई अगर दस बारां बंदे होन कोई कन्सैशन बगैरा लब्दी नेईं अच्छा अच्छा और सर कोई खाने पीने कोई बधिया होटल दुकान वगैरा ते राती राती अच्छा होटल होटल बगैरा राती सोने लब्बी जंदे नेईं ते मतलब अच्छे रेट शेट मतलब ठीक अपने अपने भाईचारे गै रेट लभदे जां जेन्युन रेट न अच्छा मतलब तुस साढ़ै टूरिस्ट गाइड आह्ला कम्म वी करगे थोह्ड़ा थोह्ड़ा फ्ही दस्सगे दुस्सगे नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ क्या बात ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ बड़ी बड़ी मैहरबानी जनाब थुआढ़ी चलो लान्ने फ्ही चक्कर एह् नंबर थुआढ़ा से नंबर सेव कर लैचै थुआढ़ा ठीक ऐ सर ठीक ऐ मैं जिस्लै आना तुसें काल कर लैगे पैह्लै ओके जी ओके